हेलो नमस्ते मैडम हमको मेकअप करवाना था शादी पड़ी है और मेरे दुल्हन का भी तो बताइए आप आप के यहाँ कैसा मेकअप होता है और लहँगे लहँगा भी मिल जाएगा क्या आपके यहाँ और दूल्हे का शेरवानी सेट दोनों लोग का मैचिंग

हाँ हाँ बताओ नहीं दोनों लोग का करवाना है मेकअप तो दोनों लोग का कितने में आ सकता है अच्छा चाहिए वाटरप्रूफ वाला दूल्हे का भी तो चाहिए ना

दूल्हे का भी चाहिए था शेरवानी भी मिल जाएगी क्या आपके यहाँ सेट में यानी

लहँगे की डिजाइन अच्छी है ना जी तो दूल्हे दोनों लोग का कर दें कर दीजिएगा तो आप घर पर आएँगी या वहीं करेंगी हाँ तो ठीक है जैसा रहेगा तो हम बताएँगे लेकिन और बताइए कुछ क्वालिटी अपने मेकअप की

ये मेकअप हैं ना जो मेकअप का ये सामान है तो वह आप के यहाँ मिल जाएगा या हमको लेकर आना पड़ेगा दोनों लोग का मिलाकर कितना लेंगी जी मैडम तो अभी तीन मई तक करवानी थी तो जैसा होगा हम बताएँगे आपको घर पर आ जाइएगा हम बताएँगे घर पर आना है कि नहीं आइएगा ठीक